औ आइयै नोंनाव मैगं दं नामा मा मा मैगं दं औ औ ओमफ्राय दामा बेसे बेसे ओमफ्राय दुनदियाफोरा दुनदियाफोरालाय

ओमफ्राय आङो ए आं लायनो थांगौमोन ओमफ्राय एसे दुगैनांगौ लोबनांगौ एसे देरि जागोन लाफा एसे मुला एसे दुन्दिया बेखौ गासैखौबो एसे एसे दोनजोबदो आं दुगैनायाव एसे लेट जागोन ओमफ्राय नोंनि खाथियाव मा मा मैगं फानबावदों नामा सोरबाफोर मैगंखौ एसे बुरजा नांगौमोन आंनो एओमफ्राय सोरबाफोर नाफोर फानदों नामा

दे बिदिबा दोननोसै दे फंबाय दे ओं